हैलो जी संदीपजी बोलै छलियै हँ अहाँसँ लाइट बल्ब लेलहुँ हँ जी जी ओकर यूज़ बहुत बढिऑंसँ करलहुँ हँ ओहिमे तऽ अहाँके बहुत चीजके हम देलखलहुँ हँ जे दोसर बल्बमे नहि छलैया हँ बहुत बढ़िऑं लागल अहाँके ई नओ वाट बल्बमे एतै बढ़िऑं बढ़िऑं चीज मतलब एतेय रौशनी प्रकाशवान कऽ दै छलै हॅं एतबा दोसर बल्ब लै छलियै हँ तऽ एकर नओ वाटके से घिनायलै रहै छलै हँ लेकिन अहाँके जे बल्ब यऽ से बहुत बढ़िऑं यऽ नहि नहि एकर एल ई डी लगै छलैया हँ जे अहाँ बढ़िऑं क्वॉलिटीके यूज़ केलियै हॅं जाहिके कारण जादा प्रकाशवान भऽ रहल अछि एकर बनाबटो सुंदरतो बहुत सुन्दर छलै जे देखियौमे नीक लगै छलै हँ जे घर सभमे सुंदरता बढ़ा रहल छै जी जी जी बिलकुल इएह बल्बके आब हम जखन भी हम करब फोन यही बल्ब हमरा चाही ई हमरा दैक चेष्टा करब कनि